घर अङ्गना करै छियै बरतन बासन कऽ कऽ तब गयलहुँ चुल्हि निपलहुँ तऽ सबजी बनयलहुँ तब ओकरा बना कऽ पहिने रोट अथि खानामे रोटी सबजी कयलहुँ तकर बाद अपन भेल भात दालि तरकारी कयलहुँ तकर बाद फेर उठलहुँ तऽ मालजालके काम धन्धा कयलहुँ तऽ मालकेँ उठलहुँ तऽ पहिने भोरे तब घ भोरे उठलहुँ तब ओकरा खा निकाललहुँ खाय लए देलहुँ तब ओकरा फेर सानी लगयलहुँ फेर गोबर करसी कयलहुँ तब फेर ओकरा देखभाल कऽ कऽ तब फेर घर अङ्गना गयलहुँ तऽ फेर कयलहुँ खेतीमे अपन सभ अपन पड़ै छै होइ छै तब तब फेर आगू कोनो होइ छै तऽ धियापुताकेँ कहुना सिखयलहुँ जे इसभ इसभ कर धियापुता आयल तऽ ओहो दिल्ली जाइए अपन कमे समे अपन कमेलक तऽ कहुना कऽ अपन गुजारा कयलहुँ तब उठलहुँ अपन सभकिछु कयलहुँ माल जालकेँ अथि कयलहुँ फेर घर अङ्गना कयलहुँ फेर थारी बासन कयलहुँ फेर सबजी बनेलहुँ दालि सबजी रोटी इसभ कयलहुँ तऽ फेर गयलहुँ गयलहुँ तऽ फेर खेत पथारकेँ देखलहुँ फेर माल जालकेँ देखलहुँ धोलहुँ नहयलहुँ ओकरा फेर घर अङ्गना कयलहुँ फेर घर बाहर मालकेँ कयलहुँ फेर गोबर करसी कयलहुँ फेर सभकिछु कऽ कऽ आ तब अयलहुँ तऽ फेर घर अङ्गनाके रोजगार कयलहुँ फेर खेत पथार देखय लए कनि गयलहुँ कनि सभकिछु कऽ कऽ आ तब एन्नऽ ओन्नऽ कयलहुँ तब फेर कनि गयलहुँ हॉस्पिटल गयलहुँ रस्ता खराब रहै छै तब रोड छै खराब उहाँ गयलहुँ तऽ फेर पुरजा कटबैमे गयलहुँ हॉस्पिटल फेर नम्बर लागल पुरजा कटबैमे फेर डागदर हियाँ जायमे तऽ फेर उहाँ देखलक सुनलक तब फेर गेलहुँ तऽ फेर दबाइ लेलहुँ खरीदलहुँ फेर गाड़ीसँ गेलहुँ तऽ रोड छै टूटल ओ गाड़ी नहि भेल तऽ खानपुर उतरलहुँ तब समस्तीपुर गेलहुँ समस्तीपुरसँ फेर गाड़ी नहि भेल तऽ फेर उहाँ गेलहुँ घाटपर गेलहुँ घाटपर सँ फेर गेलहुँ डागदर हियाँ फेर उहाँसँ एलियै इएह सभमे समय गुजस्त भऽ जाइ छै की करियै से बताउ तब तब कीसभ होइ छै तऽ फेर अयलहुँ फेर सँझुका पहरमे घर अङ्गना कयलहुँ थारी बासन कयलहुँ रोटी बनयलहुँ फेर चाह बनयलहुँ सभ मसाला देलहुँ ओहिमे चिरलहुँ चीर कऽ फेर चूल्हा फुकलहुँ फेर सभकिछु कयलहुँ सभकिछु कऽ कऽ आ तब फेर अयलहुँ फेर धियापुताके देखभाल कयलहुँ फेर धियापुताके सभकिछु कयलहुँ फेर उठलहुँ गेलियै तऽ फेर माल जालकेँ फेर केलियै फेर खेत पथार गेलियै तऽ ओकरा खाद छीँटवाबह तऽ पानि पटवाबह तऽ ई करह तब इएहसभ कऽ कऽ रहै छियै एनाहिते कऽ कऽ गुजारा कहुना करै छियै उएह सभसँ कहुना गुजारा करै छियै आब केना की करियै नहि करियै तब इएहसभ काम कयलहुँ तब तब फेर दालि चढ़ेलहुँ बरतन बासन फेर धोलहुँ भात कयलहुँ सबजी बनेलहुँ ओहिमे मसाला देलहुँ भुजलहुँ सभकिछु कयलहुँ तऽ फेर गयलहुँ तऽ फेर मालकेँ निकाललहुँ फेर ओकरा धोलहुँ धो कऽ फेर गोबर करसी सभ कऽ कऽ साफ सुथरा कऽ कऽ तब फेर कहुना कयलहुँ एनाहिते एनाहिते कऽ कऽ गुजर करै छियै तब फेर गयलहुँ तऽ कहलहुँ जनकेँ पानि पटयलक इसभ कयलक तब भेलै तब फेर जाइ छियै तऽ फेर गयलहुँ तऽ फेर देखलहुँ माल जाल देखलहुँ फेर खेतीकेँ देखयके होइ छै फेर घर अङ्गना करयके होइ छै फेर नहयलहुँ सुनयलहुँ फेर खाना कनि खयलहुँ फेर तकर बाद गयलहुँ तऽ अपन कनिए रेस्टलहुँ फेर उएह घर अङ्गना कयलहुँ थारी बासन धोलहुँ मसाला पिसलहुँ आँटा सनलहुँ फेर चूल्हा फूँकि कऽ फेर दालि चढ़यलहुँ सबजी बनयलहुँ